जब हमने अपना संघर्ष शुरू किया था तब हम हमें याद जहाँ तक तो हम हम तो पंद्रह साल के थे तब से हमने अपना संघर्ष शुरू कर दिया अपना संग्रह अपना बिज़नेस पर काम करना उस पर मेहनत करना उस पर लगन से काम करना उस बिज़नेस को बढ़ाना तभी से हमने जब इतना छोटा था तभी से हमने यह काम शुरू कर दिया था